हेलो हँ कहियौ कोन लेबै आलू छै प्याज छै बैंगन छै टमाटर छै कोबी छै पत्ताकोबी छै भिंडी छै लौकी छै कोन सब्जी लेबै अहाँ कहियौ

बीस टका चालीस टका पचास टका कोन सब्जी लेबै अहाँ नाम कहबै तहन ने आलू चालीस टके बैंगन बीस टके परवलो बीस टके अरे लिअ ने अहाँ पहिने लेबै तहन ने कतबा लेबै नहि लेबै अहाँ कहबै तब ने ठीक छै अहाँ पहिने कहबै तहन ने कम की दू टका एक टका कम हेतै आर की परवल अरे नहि ने पोसबैत छै

एनामे केना हेतै चलूँ अहाँ कतबा लेबै कहियौ ने दश किलो लेबै चलूँ अहाँकेँ उन्नैस टके लगा देब आर की सभ लेबै अहाँ आर की सभ लेबै बैंगन छै साठि टके नहि नहि नहि अरे लिअ ने अहाँ हमरा दोकान पर अयबै तहन ने लिअ अहाँ तऽ जाइत छियै पड़ोसीके दोकान हमरा दोकान पर किआ अबैत छी अहाँ अरे अहाँ अहाँ आब ओकर कस्टमर छियै अबियौ ने अहाँ अयबै तहन ने अहाँ तऽ अबितै नहि छियै आइ एलियै आइ अहाँ एतेक दिनके बाद अयलियै अहाँ जाइत छलियै ओ दोकान आइ ओ नहि छै तऽ हमरा दोकान पर एलियै हँ लिअ लिअ कोन सब्जी लेबै

कतेक लेबै की लेबै परवल

आरो कोन सब्जी लेबै भिण्डी छै पत्ताकोबी छै भिण्डी छै अस्सी टके किलो नहि साठि नहि करब सत्तर कै देब ओ चलूँ सत्तर लगा देब आब नहि होयत एहिसँ बेसी कम नहि करब साठि टके ने हमर खरीदो नहि पड़ैत छै साठि टके तऽ अहाँकेँ केना हम दै देब साठि टके

कहि देलहुँ सत्तरसंँ कम नहि होयत अच्छा आबू अहाँकेँ हम पैंसठ लगा दै छी आब एहिसँ कम नहि होयत आर की सभ चीज लेबै लौकी लेबै

लौकी दै छी